बगीचे में देखने में अच्छा लगता है जैसे फल हुआ अमदुर हुआ केला हुआ जाते हैं तो देखने में आनंद लगता है जैसे फूल हुआ गुलाब का हुआ चाहे चमेली का हुआ सब देखते हुए खिलखिलाता है तो बहुत आनंद मिलता है जैसे केला हुआ टमाटर हुआ यह सब देखते हैं तो फलदार बीज जैसे एक सेब हुआ अंगूर हुआ यह सब देखते हुए तो देखने में फूल खिलखिलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखते हुए पौधों को देखते हैं तो फूल और बत्ती बतिया निकालते हैं तो और ओ अच्छा लगता है देखने में फूल के देखते हुए खूब सुगंध देखते हैं तो खूब आनंद खुशबू जैसी है आसान होता है देखते हैं तो पेड़ पेड़ के नीचे बगीचे में आम जैसा जैसे लीची हुआ ई सब लटके हुए रहता है तो देखते हैं तो खूब आनंद लगता है जैसे पपीता हुआ ई सब हैं यह फल हुए जो फलदार की छाया से देखते हैं तो खूब आनंद लगता है